گڈ ایوننگ سر آپ انسورنس ایجنٹ بول رہے ہیں نا جی تو ہیلتھ اس کے کیا فوائد وغیرہ ہیں بتا دیں تھوڑا انشورنس کا ہاں ہیلتھ انسورنس

سال کے لیے بھی چاہیے اور لائف کے لیے لائف ٹائم کے لیے بھی چاہیے دونوں کے لیے

تو اس میں اس میں ہیلتھ انسورنس کے لیے کچھ فیس وغیرہ لیتے ہیں یا ایسے ہی کتنا جمع کرنا پڑے گا تو اس کام کے لیے آپ سے کہاں ملاقات ہو جائے گی

ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے تو ہم آپ کو لوکیشن بھیج دیتے ہیں اس کے بعد ملاقات کر لیں جی جی جی